इलेक्शन जे टाइम ते अलॻि अलॻि राजनीतिअ वारा घर में अची करे असांजे घर में ईंदा आहिनि के राजनीतिअ वारा असांखे कुझु शयूं ॾींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असांखे वोट ॾिजो महिरबानी करे के असांखे पेसा ॾियणु ईंदा आहिनि ऐं उहे वरी चवंदा आहिनि असां असांखे ई वोट ॾिजो महिरबानी करे ऐं उहो वॾा वॾा अलॻि अलॻि राजनीतिअ वॾा वॾा पोस्टर पंहिंजा असांजे दरनि थे हणी करे दरवाजनि जी दरवाजनि थिए किन करे वेंदा आहिनि ऐं कलर खणी करे हुननि सां भितियुनि थे वॾनि वॾनि अक्षरनि ते पंहिंजी पंहिंजे वोट जे लाइ लिखी वेंदा आहिनि ऐं भितियुनि जी सॼी ख़राबु भितियुनि खे सॼो ख़राबु करे वेंदा आहिनि